हेलो ओला इसके माध्यम से मुझे आमेर जाने के लिए एक कैब की आवश्यकता है तो आप मुझे बता सकते हैं की पाँच जनों के लिए मुझे कौन सी कैब आप उपलब्ध करा सकते हैं और बारह बजे से पहले मुझे क्या आपके द्वारा ड्राइवर जल्दी मिल जाएगा जी सर तो आप मेरी एक कैब बुक कर दीजिए दोपहर बारह बजे मुझे निकलना है और पाँच जनों के लिए एक अच्छी सुविधाजनक मुझे एक गाड़ी भेज दीजिएगा धन्यवाद